وعلیکم السلام جی جی کیا کام ہے

جی آپ جی جی ٹھیک ہے آپ مِل لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا آپ مِل لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا رہا اُن کو چاول کھانے نہیں دیجیے گا چاول سے شوگر بہت زیادہ بڑھتا ہے اور صُبح صُبح اُن کو ٹہلایا کریئے روٹی کھلایئے باقی آلو وغیرہ سے بھی پرہیز کریٮٔے تازی تازی جو سبزی ہوتی ہے وہ کھلایئے میٹھے سے بھی پرہیز کریئے گا میٹھا نہیں کھلایئے گا اور اگر کھجور وغیرہ کھانا چاہتے ہیں تو ایک پیس دے سکتی ہیں صُبح صُبح زیادہ تر زیادہ صُبح اُن کو کہیے خالی پیٹ میں ٹہلے اگر دوڑ سکتی ہیں تو دوڑے بھی اُس سے شوگر بہت کم ہوگا یہ سب کروایئے اُن سے اِنشاء اللہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو موقع مِلے تو آ کے ہم سے مِل لیجیے گا آپ بس یہی چاول سے پرہیز کریئے روٹی کھلایئے ٹائم مِلے گا تو آ کے مِل لیجیے گا آپ جی ٹھیک ہے اللہ حافظ